हँ हमर एगो भाय यऽ बहिन तऽ नहि यऽभाय यऽ जेकर नाम कृष्णा छै आ जे हमर बहुत सम्मान करैए हम दुनु भाय लगभग आओर सब चीजमे समाने छी जेनाकि पढ़ए लिखैमे सब किछुमे बहुत ब्रिलियेन्ट हमरासँ बेसी बहुत अच्छा कोनो भी कामे धन्धा करैमे लोगकेँ भलाइ करैमे उपकार करैमे बहुत बढ़िआँ एहि सब चीजके लेल ओ बहुत सक्रीय पर्सन छथि बहुत अच्छा हँ लेकिन कनिटा यऽ जे हम कनि जे छै से मतलब कनि मतलब हमरासँ कनिटा कनि जे छै से ओ कनिटा बेसी बदमाश यऽकनि बदमाशी करइ छै लेकिन और सब चीजकेँ मामलामे बहुत अच्छा बहुत बढ़िआँ हमरो से अच्छा हमरो से बढ़िआँ अखनिओ जे छै से मतलब गप करैया हमरासँ तऽ पूरा एकदम सर झुकाए कऽ भाईजी भाईजी